आं सानो देहा फाहामथाइफोरनि जि थासारि बेयाव नांगौबादि जिफोर आन्थ' गाथ'नि जों बानायनाय जेरै साफा साफा मोजां डाक्टरफोर साखन सिखननि खथा थोजासे बिसिना अक्सिजेन पानार मुलि पान्डार बे आइजें आयलाफोरनि जाफोर गोनां बेफोरो जोबोद दुखु नांथाव जायनि थाखै मुलिनि अभाब अक्सिजेननि अभाब डाक्टर गैया बेबादि होन्नानै थाबनो सासे बेमारिखो गुबुन जायगायाव रेफार खाम हरनांगौ जायो बेनो डाक्टरनि अभाब जोंनि ओनसोलाव आर साखोन सिखोनबो माने मोजां गैया मोजां नङा बेमारिखो लाखिनानै फिसब फरिबेस गैया मोजां माने माबा गैया मा होनो मुलिनि फान्डार गैया मुलि गोयियावबो माने डाक्टरफ्रा खायफा बेमारिनि नांगौ मुलिखौ इमारजेन्सि मुलि दरखारसि मुलिफोरखौ मोन्नो हायियाव बेमारिया माने माबा जानो गोनां जायो नख'रा थासारियाव गोलैनो गोनां जायो दा बेखायनो आं सानो अदालगुरि जिल्लायावबो बिदिनो उदालगुरि जिल्लायाव मोनसेल' गेदेर हस्पिटाल दङ सरकारि बिनि थासारियाबो मोजां नङा बेफोरबायदि नांगौ आइजें आयलाफोरा गैया आर बिदिनो जोंनि अदालगुरि जिल्लानि सिं सा माने ओनसोलाव थानाय जिसिबां सरकारि हस्पिटाल दं बेफोरो नांगौ बायदि माबा गैया आरो क्लिनिकफोराबो बिदि नांगौबादि थासारिजों फाहामसालि नङा बुंजाया बेखायनो आथिखाल मुगानि जि फाहामसालि बेबादि माने जानो थाङोब्ला बियो सोजासे नङा होन्नानै बुंजागोन आरो खथानि अफाबाव गोबां बेमारिफोरखो गुबुन जायगायाव रेफार खालामनो गोनां जायो आरो खथानि मोजां नङैनि थाखायनो बेमारिफोराबो माने खायफा बे जायगायावनो रुंसारिबो जानांनायखौ खोनायो माने थाबनो बेब'स्था लास'नो हायैयाव खथा मोनस' हायैयाव आरथा रां खावरि माने बेमारि नख'रा रां खावरि मोजां नङैनि थाखाय गोजानाव लांनो हायिनि थाखाय बेबादि खाथि खाला सरखारि हस्पिटालावनो फाहाम जानायखौ लुगैनानै फाहामनो थाङोब्ला बिसोरो माखासे अलखदाव गोलैयो बेबादि अबस्था जों नुनो मोनो बेखायनो आं सानो जे बेफोरो थासारिफोरखौ सरकारा सुफुंनाया गोनां आर बेफोर माने जोंनि ओनसोलनि जिसिबां माने संगतनफोरजों बिसोरो मोजां बेब'स्थाखौ लानायनि सुबुरुन होनांगौ